हैलो हा चओ हा हा

अ त तव्हां हीअं कयो न तव्हां भाप वरिती आहे अच्छा त हीअं कयो अ मतिलबु हिकिड़ी त क्रोसिन ईंदी आहे न हिकिड़ी क्रोसिन ॿी पैरासिटेमॉल अन त इओई ॾींहुं में टे दफ़ा तव्हांखे खाइणी आहे हिकिड़ी सुबुह जो ॿी मंझंदि जो ऐं टी शाम जो ऐं न हीअ माना तरियल वग़ैरह न खाइजो कुझु जीअं पकोड़ा थी विया या कुझु हैवी जीअं थींदा आहिनि न तेल वारी शयूं त उहे थोरो अवॉइड कजो पर तव्हां भाप त ज़रूर में ज़रूर वठो ई वठो हा न हुनमें थोरी विक्स मिलाइ वठो या थोरो ॼाण हूंदी आहे न ॼाण मिलाइ करे उहो वठो या भले चांहि जीअं पीयूं था त चांहि में थोरी अदरक विझो ईअं तुलसी बि सुठी शइ आहे हा न न न त असुल न असुल न चांवर त मतिलबु अ ॿियो वधाईंदव तव्हांजे ज़ुखाम खांसी खे न ॿियो वधाईंदा हा पाण तव्हां फुल्का खाई सघो था सलाद वग़ैरह माने जीअं सुकियूं भाॼियूं थियूं इवन माना तरी वारी भाॼियूं बि खाई सघो था पिया पर जेको तेल वारो आहे न उहो तेल थोरो अवॉइड कयो हा न प पर भाप हा हा जी जी मां थोरी एंटीबॉडिस तव्हांखे लिखी थी छॾियां त उहे बि तव्हांखे ॿ दफ़ा खाइणियूं आहिनि हिकिड़ो सुबुह जो हिकिड़ो शाम जो सुम्हण खां पहिरीं हा न हा रखो झूलेलाल ते हा हा पोइ न आराम त अचे त वरी मूंखे फ़ोन कजो हा